असांजे मध्य प्रदेश में ॾाढियूं सुठियूं बैंकू आहिनि स्टेट बैंक आहे यूनियन बैंक आहे बैंक ऑफ बड़ौदा आहे पंजाब नेशनल बैंक आहे इलाहाबाद बैंक आहे इहे असांखे एॾी सुठी शेवाऊं ॾींदियूं आहिनि असां हिननि जो ॾाढो सुठो लाभु खणंदा आहियूं असां पंहिंजो एकाउंट इन में खोले खोले सघंदा आहियूं पंहिंजा पेसा हिन में जमा करे सघंदायूंं ऐं असांखे जरूअत पवनि ते असां हिननि खां लोन बि वठी सघंदा आहियूं असां पंहिंजो सोन बि हिननि वटि रखे सघंदा आहियूं सोन जे बदले में असांखे सोन मिली वेंदो आहे या असांखे शहर में असांजे प्रदेश में एलआईसी बीमा बि आहे उन में असां पंहिंजी एलआईसी बि करे सघंदा आहियूं वीमो बि करे सघंदायूं इन प्रकार सां असांए मधय प्रदेश में तमामु सुठियूं बैंकू आहिनि जिते की असांखे सुठी शेवाऊं प्रदान कंदा आहिनि